आधार कार्ड हराए गेल छै ओकरा आ फिरसँ बनबनाइ छै तऽ दोसर जगह गेलियै ओ नहि बुझलै बनबनाइ रहै हमरा रानीगञ्ज जेनाइ रहै ओतऽसँ घुरि कऽ एलियै दुइ दिना गेलियै तीन दिन गेलियै नहि भेलै आधारकार्ड खोइ गेलैए कोइ सुनि नहि रहल छै ओकरा जल्दी बनाए कऽ दिअ दू चारि दिन गेलियै घुमि कऽ एलियै नया नम्मर देल रहै ओ नम्मर खोइ गेलै ओ नम्मर बदलनाइ रहै ओ नम्मर बनाए कऽ दिअ कतहु मिल नहि रहल छै खोजैत खोजैत परेशान भए गेलियै कतहु मिल नहि रहल छै आधारकार्ड हराए गेल छै दू चारि दिन गेलियै ओ मिल नहि रहल छै आदमी नहि सुनि रहल छै कए बेर कहि चुकलियै नहि सुनि रहल छै खोजिके दिअ सुनिए नहि रहल छै दू चारि दिन गेलियै सुनिए नहि रहल छै भेटिए नहि रहल छै कनहो चलि गेलैए खोजिके दिअ कतनो किछु करै छियै तऽ सुनिए नहि रहल छै कतनो कोशिश करै छियै तऽ नहि सुनि रहल छै आइजे आइ जाइत छियै घुरि घुरिके आबैत छियै काल्हि परसू तरसू करैत छियै आठ दिन तक चलि गेलियै सुनिए नहि रहल छै की करियै परेशान भए गेलियै पैसो खर्चा भए गेलै दश बीस हजार टाका खर्चा भए गेलै तैयो नहि मिल रहल छै जाइ छियै घुमि घुमि कऽ आबै छियै मिलिए नहि रहल छै अइ लए कऽ जे छै पूरे परेशान छियै की करियै किछु समझमे नहि बैठै छै ओतेक पैसा खर्चा भए गेलैए आधारकार्ड नहि बनि रहल छै नहि मिल रहल छै की करियै आधारेकार्ड पर सभ काम होइत छै हर काम रुकल छै ओ आधारकार्डके बिना सभचीज ओहएसँ होइत छै कोनो काम नहि भए रहल छै नहि बैंकके काम होइत छै नहि कोनो फोरम तोरम भरै छियै ओहिसँ किछु होइत छै आधारकार्ड मँगै छै की करबै किछु समझ नहि भए रहल छै एहि लए कऽ टाइम लागै छै घुमि घुमिके आबै छियै तऽ एहि लए कऽ हम घुमि घुमि कऽ आबै छियै किछु सुनिए नहि रहल छै आइकाल्हि बतबै छै जब ओहए लए कऽ जल्दी कनि कोशिश करू कनिटा बनाए दियौ आधारकार्ड तहि खातिर परेशान छियै आठ दिन दश दिन तक जाइ छियै तऽ घुमाए दै छै कहै छै आइ आबू काल्हि आबू परसू तरसू आबू तऽ एहि खातिर